कंहिं प्लेबैक सिंगर या बॉलीवुड सिंगर खे ॿुधण जो मूंखे मौको त न मिलियो आहे लाइव पर मां हिकिड़ा शास्त्रिय संगीतकारु आहिनि हुननि खे लाइव ॿुधो हुओ उहे ठुमरी ऐं ख़्यालु ॻाईंदा आहिनि उहे जेको ॻाइनि पिया हिकु हिकु शब्द हिकु हिकु लफ़्ज़ु मुंहिंजे मथे में घुसी वियो आहे उहे जेके वेरिएशन्स पिया खणनि जेके जेके हर्कतूं पिया खणनि ओ माए गॉड जय झूलेलाल बचाए मूंखे ॾाढो ॾाढो मिठो ॾाढो स्मूद उन्हनि जी ठुमरी मां जॾहिं ॿुधी हुई तॾहिं ॿुधी हुई हुन खां पोइ अॼु ताईं मां रेंडम्ली कॾहिं ईअं गुनगुनाईंदी आहियां त उहो ई ईंदो आहे उहो एक्सपीरियंस उहो अनुभव बेस्ट हुओ मुंहिंजे लाइ मां पाण शास्त्रीय संगीत सिखंदी आहियां ऐं कंहिं शास्त्रीय संगीतकार खे लाइव पफॉम कंदी मूंखे वधीक मज़ा अची वई हुन में बि उए जंहिंसां पफॉम पिया कनि तबला वारा हारमोनियम वारो उहे उन्हनि खे सुञाणींदा न हुआ पर त बि हुननि सां गॾु जेके जुगलबंधी हुई जेका ट्यूनिंग हुई उन्हनि में उहो ॾाढो सुठो हुओ ऐं मां अरीजीत सिंग खे हिकु भेरो लाइव पफॉम कंदे ॿुधण थी चाहियां छो त ऑब्वियसली अरीजीत सिंग आहे ही इस द बेस्ट बेस्ट प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में मुंहिंजी इहा इच्छा आहे की हिकु भेरो त अरीजीत सिंग खे लाइव ॿुधणो ई आहे